साढे एरिये च सारें कोला जैदा जेह्ड़ी मक्क होंदी बाकी सब्जियां बी होंदियां दालीं बी होंदियां बाकी टमाटर बी होंदे और अस माड़ी मुट्टी सब्जी बी लान्ने जेह्का सीजन होंदा ते सब्जी आह्ला थोह्ड़े दिन चलदा और एह् फिर अस हफ्ते हफ्ते इसी अस सब्जी भेजदे रौह्न्ने आं एह् दो चार म्हीने जेह्ड़ा साढ़ा सीजन चलदा सब्जी दा ऐह्दे च मैंह्गी बी होंदी सब्जी अच्छे पेसे बी कमान्ने आं अस ते ओह्दे बाद फ्ही अपने अस जेल्लै भी सब्जी दा सीजन खत्म होई जंदा ते फ्ही साढ़े मक्क त्यार होंदी सारें कोला जैदा साढ़े मक्क होंदी मक्की दे असें गी फायदे एह् न के अस मक्की दा जेह्ड़ा आटा ऐ ओह् बी यूज करी सकने आं साढ़े देसी घराट न बनाए दे होंदे देसी घराटें च लेइयै असें मक्की पीह्ने हां पेहान्नें आं ओह्दे बाद अस आपूं बी मक्किये दे ढोड्डे खन्ने आं ते बाकी अगर कोई रिस्तेदार न उनें गी गी बी अस दिन्ने आं भी किश बेचने बी आं अस जेह्ड़ी साढ़े कोल फालतू होंदी ओह् बी बेची ओड़नी असें बाकी एह् मक्की जेह्की एह् ते बाकी जेह्के लोक खरीददे न कोई पोल्ट्री फार्म आस्तै खरीददा ओह् मक्की यूज करदे उत्थै ओह्दा दाला बनान्ने अस ते ओह् मक्की उत्थै यूज करने अस मक्की दे असें गी एह् फायदे न बाकी सब्जियां साढ़े साग बी होंदे माड़ा मुट्टा बाकी होर राजमांह् होंदे न राजमांह् बी अस किश यूज करी सकने हां दाल किश बेची ओड़ने आं फालतू होंदी साढ़े कोल जां एह् होर अग्गें पिच्छें देनी होंदी असें रिस्तेदारें बगैरा दूआ त्रीया जि'यां किश पेसै बी मिलदे पेसै मिलने बाद बी अस हेर फेर इयां करने आं जिसलै दालीं बेचने आं तां दूई दाल लैन्ने आं जेह्ड़ी साढ़े नेईं होंदी अस बजारा दा यूज करी सकने आं चना मुंगी मांह् राजमांह् चना ते ओह्दे बाद भी अस साढ़े कोल जेह्का लास्ट आप्शन होंदा मक्की दा गै की जे एह् उसलै सस्ती होंदी जिसलै अस इसी बाकी सब्जियां होंदियां उसलै ते बाकी मक्की दा रेट घट्ट होंदा जिसलै सब्जियां दा सीजन थोह्ड़ा खत्म होई जंदा ते साढ़े अक्तूबर नवंबर म्हीने मक्की त्यार होई जंदी भी अस कटाई कटुई करियै अस उस मक्की ई यूज करियै पूनी बनाइयै ओह्दे बाद अस मक्की जिन्नी असें यूज करनी उन्नी रक्खनी बाकी अस इसी बेची ओड़ने आं ते एह्दा मतलब असें गी फायदा ई फायदा